अहाँ कस्टमर केअर कैबके यहाँसँ बोलै छी हम अहाँके यहाँ कस्टमरके कैब बुक कएले रहली हऽ लेकिन हम टाइम देले रहली हऽ ओ तब ओहि बेरी नहि अएलक तऽ हम फोन कएली हऽ तऽ कहलक पाँच मिनटमे अहाँके ड्राइभर से आ रहल छी लेकिन अभी तक नहि अएलक हम कतना देर यहाँ खड़ा होके इन्तजार करू हम हन्सा चौकके टाइम समय जगह बतैले रहली हऽ लेकिन नहि अएलक तऽ एहिके लेल अहाँ हमर कस्टमर केअर छी तऽ अहाँ हमर अथि रद्द करू कैब हमरा कहीँ नहि जाइके हइ अहाँके यहाँसँ दोसर सवारी हम बुक कऽ लेब